मूंखे रोटी ठाहिणु ॾाढो पसंदि आहे हा मां मां रोटी अधु खां मुने कलाक जे विच में ठाहे वठंदी आहियां हा पर मूंखे हिकु ॾाढो नयों शौक़ु आहे की मां मोबाइल में ॾिसी करे नया नया आइटम बि ठाहिण बि ॾाढो पसंदि कंदी आहियां भले उन में थोरी कठिनाई लॻंदी आहे पर मां सुठे नमूने यूट्यूब मां ॾिसी करे नया नया आइटम ठाहे सघंदी आहियां उन में मूंखे हेॾो समय न लॻंदो आहे पर हुन खे सम्झण लाइ मोबाइल में हिकु ॿ बार थोरो ॾिसणो पवंदो आहे अगरि ॾिसी वठंदा आहियूं त पोइ असांजे लाइ उहो इज़ी थी वेंदो आहे

सुठे नमूने रोटी करे ॼाणींदा आहियूं ॿियो असांजा सिंधी खाधा त ॾाढा ई सुठा आहिनि जेके असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं असांजे घर में रोज़ ई सिंधी खा खाधो ठहंदो आहे जीअं त बेस बेसण जी टिकी ऐं पुलाउ थी वियो दाल पकवान थी वियो इहे असां ॾाढा पसंदि कंदा आहियूं हा असां इटालियन चाइनीज़ वग़ैरह बि खाईंदा आहियूं पर असांजे घर में सिंधी आइटम्स खे ॾाढी सुठी तरह पसंदि कयो वियो आहे ऐं उहो असां ठाहिण में फुल निपूर्ण आहियूं असांखे सिंधी आइटम ठाहिणु सुठे नमूने ॼाणींदा आहियूं आहियूं ऐं असांखे सुठो लॻंदो आहे त असां सिंधी आइटम ठाहियूं ऐं पंहिंजे घर जे वॾनि खे हीअ आइटम ठाहे खारायूं असांखे डा मूंखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे ऐं असांजे सिंधी खाधनि जी कोई बि नथो कोई बि कोन्हे मतिलबु सिंधी खाधा असांजा हेॾा सुठा आहिनि की असांखे ॿारनि खे पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी खाधे ते ई हीरायण खपे त जीअं उहे वॾा थी करे ऐं ॿिया ॿियनि आए ॿियनि तरह जा खाधा न खाई करे सिंधी खाधनि ते सुठी तरह ध्यानु ॾेई सघनि